छठि पूजा हमरा आरके कतै नीक पाबनि छै बहुत नीक पाबनि छै हुनका ठकुआ पकै छनि हुनका अर्घ्य परै छनि खीर राह्णल जाइ छनि पूरी पकै छनि अर्घ्य परै छनि तहन सँ हुनका छठि पूजामे केरा परै छनि सेब केरा अनार ई सभ परै छनि मसलामे नारिकेर छुआरा किसमिस ई परै छनि सभ किछु परै छनि हुनका छठि पूजा होइ छनि छठि पोखरि परमे हाथ उठै छनि केरा गाछ गाड़ल जाइ छनि हुनका हाथ उठै छनि हाथ उठाकऽ भिनसरमे अबै छनि अँगना घरमें सभ छठि पूजा अँगनामे गोसाई तोसाईके पूजा करै छनि तुलसी पूजा करै छनि महादेवक पूजा करै छनि सभ पूजा भऽ जाइ छनि तब लोग खेनाइ खाइ छनि आओर